चलेगा पर थोरा पास में हा जय झूलेलाल पहिरें जे ज़माने में कुआं हूंदा हुया कुएं में अंदर पाणी पाणी हूंदो हुयो पहिरें जे ज़माने में घर में पाणी न ईंदो हुयो त जेकी घर जी माइयूं हूंदी हुयूं उहो बाल्टी खणी करे कुएं में पाणी भरणु वेंदियूं हुइयूं पाणी भरे करे घर ईंदियूं हुइयूं ऐं घर जा घर जे कम में पाणी जो उपयोग कंदियूं हुइयूं धीरे धीरे जीअं तकनीकियूं वधियूं ईअं हैंडपंप आयां हैंडपंप में छा थींदो हुयो के हैंडपंप घरु पाणी त न खणी अची सघंदो हुयो पर हिक जॻहि ते जिते बि हैंडपंप कुओ हूंदो हुयो न उनजे पासे में हैंडपंप लॻायो हूंदो उन हैंडपंप जे अंदर स्प्रिंग हूंदी हुई स्प्रिंग खां छा थींदो हुयो के असां ईअं प्रैस कंदा हुआसीं न त पाणी ऑटोमैटिक मछ मथे अची वेंदो हुयो कुएं में कीअं करणो पवंदो हुयो की बाल्टीअ बाल्टी कुएं में विझूं पोइ खेचणो पवंदो हुयो त उनमें छा आहे हथ खां ताक़त लॻाइणी पवंदी आहे त हैंड हैडपंप आयो हैंडपंप मां प्रैस करे करे असांखे पाणी कढण लाइ सहुलियतु पइजी वई त हैंडपंप में कीअं थींदो हुयो वञणो मायुनि खे घर जी घर जी मायुनि खे बाल्टी रखणी ईअं हैंडपंप खे प्रैस करणो ऐं पाणी इज़िली बाल्टीअ में भराइजी वेंदो हुयो धीरे धीरे जीअं जीअं तकनीकियूं वधियूं माण्हुनि शोध कई बि त धीरे धीरे हाणे सभिनि जे घर में पाणीनि जी मोटर अची वई आहे मोटर खां छा थींदो आहे बटन चालू कर त ऑटोमैटिक पाणी मथे टंकीअ में चढ़ी वेंदो आहे पहिरे खां केतिरो आसान कमु थी वियो आहे पा मोटर पाणी चाढ़नि टंकीअ में